جی جی بولیے وعلیکم السلام کون اچھا بجٹ اچھا میں تو ہوں ہاں کس طرح کا کلاس جی یہ سب یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے آپ کو تو آپ پریکٹیکل پڑھیں تو یہ کام سارے طلبہ کرنا چاہ رہے ہیں یا صرف آپ اور کچھ لوگ

ہوں ہوں

ٹھیک ہے انشأ اللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے اور اور بھی کچھ سوال ہے آپ کے پاس ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے آپ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کوئی ایک تاریخ بتا دیں گے وقت بتا دیں گے پھر سارے بیٹھ کے مشورہ کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے